كسان ہمارے لیے سب سے بڑا حصہ ہے اگر كسان نہیں ہوں گے تو ہم اس كے ساتھ زراعت كیسے كریں گے كسان كو ہمیں بچانا ہوگا اور كسان جو آتم ہتیا كرتے ہیں یا تو موسم كی وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہے یا پھر زمین سوكھنے كی وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہے تو كسان آتم ہتیا كر لیتے ہیں تو ہمیں كسانی كے لیے سپورٹ كرنا چاہیے كسان كو جہاں تک ہو سكے جہاں تک ہو سكے ہم سب كو سپورٹ كرنا چاہیے اور سركار كو بھی یہ ہونا چاہیے كہ سركار بھی اس كو سپورٹ كرے اور پورے عالم میں جتنے میں كسان بھائی ہیں سب كو كسان كے لیے امداد كرنا چاہیے اور سركار كو بھی كرنا چاہیے جو روزی روٹی چل رہی ہے كسان كی وجہ سے چل رہی ہے